हेलो हेलौ हँ की समाचार दिस कॉल इज नाउ बिइंग रिकार्डेड तऽ ई जे छै मतलब पाबनि आर करै छियै कि नहि जितिया आओर केना केना करै छियै जानकारी यए कि नहि जानकारी रहितै तऽ हँ तऽ जेना मानि कऽ चलू एक दिन पहिले नहाय खाय करै छै दोसर दिना जे छै भिनसरमे दही चूड़ा खाइ छै पितरकेँ चढ़ाबै छै मतलब जे पितरकेँ मतलब भेलै जे मतलब चलि गेलै एहिठिमसँ पूर्वज बाप दादा परदादा दादी इएहसभ कहै छै मतलब चढ़बै छै पूजै छै मतलब बालबच्चाकेँ जे छै मतलब बढ़िआँ आशीर्वाद दै छै आ मतलब बढ़िआँसँ रहय बढ़िआँसँ आशीर्वाद दै छै आ ओकरा चढ़बैके बाद जे छै भरि दिना जे छै चौबीस घण्टाके फास्टिंग रहै छै एकरबाद जे छै दुपहरमे फेर नहाए सुनाए कऽ जे छै ने मतलब अथी करय लेल पड़त अहाँके कथा सुनय लेल पड़त आओर जितिया एकटा आबै छै जकरा जेहन पाइ मानि कऽ चलू बेसी अगर अहाँके पासमे पाइ यए तऽ सोनाके पिन्ह सकै छियै कम यए तऽ चाँदीके बना कऽ पिन्ह लिअ कथा सुनि कऽ जितबन्धन भगवानके जे छै मतलब हँ चुल्हो सियारोके जे छै ने मतलब अथी कथा होइ छै ओहिमे कथा होइ छै तकरबाद नियम निष्ठासँ जे छै ने जितिया करि लेबै ओहिसँ पूर्वजके जे छै आशीर्वाद मिलै छै आ प्लस प्लस जे छै ने मतलब बालबच्चाके पहिले जमानामे चलैत रहै अभियो मान्यता छै अभी भी चलै छै सत्य छै मतलब प्रेत एहि कथासँ जे छै ने दूर रहै छै मतलब कतहु गेलहुँ राति बिराति एन्नऽ ओन्नऽ तऽ प्रेत त्रेत भूत प्रेत इसभ जेना अथी करलक ने ओकरा छोड़ि देलक तऽ कहलक कि जो तोहर माए जे छौ ने खरजीतिया करलकौ रहए तेँ लऽ कऽ जे छै ने तू बचि गेलही इएह लिए जे छै ने नियम निष्ठासँ जे छै ने मतलब जितिया करल जाइ छै आ नियम निष्ठा जे छै ने जितिया जे छै ने करबै दस टा महिलाके जे छै मतलब बोलाए कऽ जे छै कथा तथा आर इसभ जे छै ने सुनबै इएह बात छै हँ आओरसभ अगल बगलमे अहाँके गोतनिओ आर करैए ओहो सभकेँ बता देबै हम जेना बतेलियै कि फल्लाँ बतेलकै रहए एना एना गप्प तऽ उएह मेटरमे ओहने बात बतेलक ह्म्म हँ हँ तऽ जेना अपने आङ्गनमे दोसरेके आङ्गनमे जतय कथा हेतै दस टा महिला बैठि कऽ जे छै ने अपन जे पढ़ल छै ओकर किताब आबै छै या नहि ककरो जानकारी रहै छै गाँवमे तऽ पण्डीजीके बोलाए कऽ जे छै कथा जे छै करि लेबै अपन जे छै से सुनि लेबै बढ़िआँसँ बस भए गेलै आओर की छै ओहिसँ पहिले जे छै मतलब अथी होइ छै माँछ मड़ुआ होइ छै तऽ मड़ुआ यए ने अहाँके मड़ुआके आटा बिकै छै बजारमे मड़ुआके रोटी खाए लेबै अगर माँछ खाइ छियै तऽ माँछ ओकरामे खाए लेबै मीट नहि मछली चलै छै मीट नहि चलै छै मड़ुआके रोटी आ माँछ चलै छै एहिमे हँ मीट नहि चलै छै एहिमे हँ मड़ुआके रोटी आओर माँछ चलै छै एकर कथा छियै चुल्हो सियारोके कथा सुनबै ने ओहिमे अहाँकेँ पूरा फरक पड़ि जायत